हय जसो मनीस तशीं सुकणीं तेंकां जेवण लागता तेंकांय तान लागता तेंकांय उदकाची गरज पडटा आमच्या शहरान वा आमच्या आजुबाजूच्या वाठारांत खूब सुकणीं अशी आसात सगल्यान पयलो पळोवंक मेळटा तो कावळो कावळ्याक जेन्ना आमी खंयचे वेग वेगळे सण जे आसा जशें आमी जेन्ना मरणांक आमी लोक आमी भेटयतात तेन्ना जेवण कावळ्याक भेटयता ते कसलेंय जेवण आसूंदी घरांत कसली पुजा जाल्यार आमी कावळ्याक जेवण भेटयतात तेका जेवण दवरतात तेका उदक दवरतात त्याच बरोबर वेगळी वेगळी सुकणीं जी आसा तेच्या खातीर आमी गरमेच्या दिसांनी आमी उदक दवरतात तेंच्या खातीर तेच्या खातीर खाणुय दवरतात तेंचे ताकी तेका चड हेवटेन तेवटेन भटकचे पडचे न्हय आनी तेंका सोंपेपणान जेवण आनी उदक मेळचें हाका लागुन दुसरी गजाल म्हटल्यार आमी तेंका पेरट पेरट जे आसा तेंका आमी तांची आवडटीची मिर्ची तशेंच सुंदरशें पेर खावपाक दितां आनी जेन्ना हे पळेतात तेन्ना पेरट जे आसा धावन धावन खावपाक येतात आनी अशेंच तरेन आमी असल्या सुकण्यांक जे आसा उदकाची तान भागोवपाचो सन आमी दिवंक जाय उदक तेंच्या खातीर दवरुंक जांय तशेंच तेंचे आवडटे जेवण जे आसा तेंकां दवरपाक जाय ती मोनी आसतात तेंका भुको लागता तेंका तानो लागतात मात तेंकां उलोवपाक कळना आमी मनीसपणाच्या हिसपान तेंचे इ काकुट करपाक जाय आनी हांव हि सदांच करतां ताकी सुकण्यांक जी आसा आपलें जेवण आनी हे उदक मेळोन धादोशी जावूंदी अशें तरेन हांव म्हज्या वाठारांत म्हज्या घरान हांव भायर वयर तेर्रासाचेर उदक आनी तेंचे आवडटें जेवण दवरुन तांचो मनोबल या तेंचें मन भरुन पोटभरसर खावपाक दिवपाचो यत्न हांव सदांच करतां